हम पशु को पशु के नस्लों को अब पहचानेंगे कि वे पशु कमजोर ना हो उसे कहीं चोट ओट ना लगी हो कहीं बीमार ना हो और अच्छा स्वस्थ हो ऐसे पशु को हम रखेंगे पशु को हम समय समय पर पानी पिलाएँगे और समय समय पर चारा देंगे हरी घास उसको देंगे उसके लिए हम दरुआ लाएँगे दरुआ को उबालेंगे फिर उसको खिलाएँगे उसके लिए गुड़ देंगे और तेल देंगे हर हफ्ते में उसको गुड़ तेल खिलाते रहेंगे समय समय पर उसको पानी पिलाते रहेंगे और उसको खरी ओरी खिलाकर देंगे चुन्नी देंगे उसको बार बार उसे हम धोते रहेंगे नहलाते रहेंगे नहा नहाने के बाद उसे उसके शरीर में तेल लगवाते हैं हम फिर उस उसका इलाज़ करवाते रहेंगे कि उसको कहीं कुछ हुआ तो नहीं है पशु बीमार रहता है तो हाँफता है और उसको बुखार उखार हो जाता है तो उसकी दवा हम करवाते हैं और उसको पानी पिलाने के बाद उसे छाया में बाँध देते हैं छाया में बाँधने के बाद उसको पंखा ओंखा लगवा देते हैं कि उसको हवा लगे ठंडी लगे और उसको धूप ना लगे बरसात के दिन में पानी में रहता है पशु तो उसको छाया में हम रखते हैं कि उसे कहीं ठंढी ना लग जाए ठंढी के दिन में भी उसे हम संभालकर रखते हैं कि उसे कहीं ठंढी ना लगने पाए उसे कुछ ओढ़ा देते हैं जिससे कि उसको ठंढी ना लगने पाए उसका दूध हम अच्छी तरह से निकालते हैं और उसको फिर गरम कर लेते हैं औंटाकर उसको फिर घी ऊ निकालते हैं उसकी मिठाई बनाते हैं खोआ मारकर और उसको हम लोग खाते हैं मेहमान को भी खिलाते हैं उसकी खीर बनाते हैं दूध की और सेवइयाँ बनवाते हैं और बहुत सारा सा मिठाइयाँ हम उस दूध से बनवाते हैं और खाते उसका दही भी जमाते हैं उससे घी भी निकालते हैं बहुत वो कुछ उसे करते हैं पशु हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है हम लोग उसको हमेशा हम देखते रैते हैं कि उसे कहीं कोई तकलीफ तो नहीं है उसे हरे हरे चारे हम लोग लाकर उसे मशीन में कटवाते हैं कटवाकर फिर उसको डालते हैं और पशु खा लेता है तब अच्छा दूध निकलता है नहीं तो नहीं खाएगा तो वो दूध नहीं देता है यही और उसको हम लोग रस बनाकर भी देते हैं उसे गाजर और एक खीरा भी काटकर खिलाते हैं उसे बर्सिन घास भी खिलाते हैं लुबिया घास भी खिलाते हैं हरे दूब चराने के लिए हम लोग उसे ले जाते हैं बाहर तो चराकर लाते हैं पशु हम लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक चीज़ है उसे हम लोग अपने जीविका पालते हैं उसका दूध बेचते भी हैं तो उससे पैसा आता है तो हम लोग के घर का खर्च चलता है